हँ हेलो हँ खुश रहू की हाल चाल कोन एरियामे दोनारिमे कतेक बी एच के के चाही तीन बी एच के के चाही अच्छा हँ मिल जेतै प्राइस पच्चीसके लगभग एवरेजमे नहि नहि कोनो तरहके झञ्झट नहि हएत ह्म्म भऽ जायत कोनो तरहके दिक्कत नहि हेतै अहाँके टाइम कखन यए अच्छा तऽ शाममे शाममे भेँट करबै कतय रहै छियै दरभंगामे अच्छा अच्छा

ह्म्म मतलब माहौल नीक रहबाक चाही आस पास हँ हँ हँ हँ सभ सुविधा होइ ओतयसँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ठीक मिल जेतै हँ मिल जेतै मिल जेतै हमरो घर तऽ अहाँके पालीए छी पाली घनश्यामपुर चिन्है छियै हँ ओतुक्के अहाँ कतुक्का छियै हँ तखन तऽ भेलै तऽ तखन तऽ आसे पासके छी उएह भऽ जेतै ओहिमे कम बेसी भऽ जेतै

हँ हँ हँ ठीक छै तऽ शाममे भेँट करै छियै हँ हँ आउ तखन शाममे भेँट करू ठीक छै ठीक छै मिलै छी साँझमे ठीक छै ठीक छै भेँट करू ने अहाँ भेँट करू आउ आउ पाली मार्केटमे पाली चौकपर ठीक ठीक